ہمارے ملک ہندوستان میں کھانا مختلف طریکوں سے پکایا جاتا ہے اور کھانے کے الگ الگ اقسام ہیں کیونکہ ہمارا ملک ہندوستان ایک بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور یہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور الگ الگ زبانوں کو استعمال کرنے والے رہتے ہیں اور اسی طرح الگ الگ کلچر کے لوگ اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اسی لیے ہمارا ملک ہندوستان مختلف زبانوں ثقافتوں اور تہذیب کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اس اسی طرح پکوان اور کھانے کی بات کریں تو یہ ملک پکوان اور کھانے کے لیے بھی الگ الگ مجاز رکھتا ہے ہمارا ملک مختلف ذائقے اور کھانے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے سنا ہے باہر کے ملکوں سے لوگ ہندوستان کھانے کے لیے بھی سفر کیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری ہندوستان میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ چیزوں اور پکوان کا ذائقہ لینے کے لیے غیر ملکی احباب جاتے ہیں جنوبی ہندوستان میں جو پکوان پسند کیا جاتا ہے وہ شمالی ہندوستان میں نہیں پسند کیا جاتا ہے بات اگر ہمارے صوبح بہار کی کریں تو ہمارا علاقہ جو بھارت کے مشہور و معروف صبح بہار ایک مشہور ہمارا علاقہ جو سیمانچل کے نام سے مشہور ہے یہاں کے مختلف چیزیں بہت ہی زیادہ مشہور ہے ہمارے یہاں کھانے میں چیزیں بہت مشہور ہیں ان میں پلاؤ ہے اور دوسری یہاں کے کھیر ہے جو چاول کی کھیر کہلاتی ہے اسی چاول کی کھیر کو باہر کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اسی طرح اب ہمارے یہاں بریانی کا خوب رواز ہے بات اگر مصالحوں کی کریں تو مشہور وہ مصالحوں میں زیادہ نمک کالی مرچ دھنیا لال مرچ ہلدی گرم مسالے لونگ الائچی وغیرہ جو پورے ملک میں ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے اور یہ مصالے ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں